हां अच्छा अच्छा हां कल्ल बौह्ना अच्छा खाद्धा कोई पेनकिलर लेइयै अच्छा तां लौंगें दा तेल लाइयै दिक्खना हा थोह्ड़ा नेईं नेईं इयां लाना खाल्ली लौंगें ते तेले ई जरा सारा रूं लाना ना काटन रूं लाइयै थोह्ड़ा नेहा ते ओह् लाई लैना जित्थै ओ दर्द ऐ ना दाढ़ा गी सुराख होए दा केह् इ'यां सुराख होए दा सुराखै बिच लाई उड़ना उस्सी नेईं नेईं लौंगें दा तेल लाई लैना जैदा शैल रौह्ना ते जे लौंग लाना होग ते जेह्ड़ा अग्गुआं आह्ला हिस्सा होंदा निं जेह्ड़ा लौंग बने दा होंदा ओह् बरीक पीह्यै फ्ही ओह् रुईं उप्पर लाइयै ते ओह् लाना बिच और फ्ही हून पैह्लें पराने नुक्से होंदे हे ते ग्रांऽ च साह्ड़ियां सूड़ियां होंदियां हियां जेह्ड़ी खुबानी होंदी अजकल निक्का हां हां ते जेह्ड़ी साह्ड़ी होंदी ना निक्की निक्की साह्ड़ी उ'दी गुली होंदी ओह् जलानी तवै उप्पर ते ओह् ते इ'यां कोला जन बनी जंदा ते फ्ही ओह् बरीक पीह्यै ते ओह् लाना बिच उदे कन्नै ते खत्म होई जंदी दाढै दी दर्द बर्म खत्म होई जंदा उ'दे कन्नै हां ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् ते करी ओड़ङ अ'ऊं ए ठीक ऐ हां आई जाएआं कल्ल फ्ही बारां बजे नेईं फर्क पेआ तां अब्बल ते पेई जाना साह्ड़िये दी गुली कन्नै गै पेई जाना हां हां दिक्खी लैएआं हां उ'दे कन्नै बर्म जेह्ड़ा बड़ा तौला सुक्की जंदा